कॾहिं कॾहिं इएं थींदो आहे त मुंहिंजे घर में भाॼियूं न हूंदी आहिनि त उन वक़्त मां ॿारनि खे दाल खिचिणी ठाहे ॾींदी आहियां जेका ॿारनि खे तमामु पसंदि ईंदी अथनि ऐं उननि खे उननि सां गॾु मां गरमु गरमु कचरियूं ऐं खीचा तरे ॾींदी आहियां जेके हो दिल सा खाईंदा आहिनि ऐ ख़ुश थींदा आहिनि त मम्मी भले भाॼियूं न आहिनि त तमामु सुठो असां खे दाल खिचणी ॾाढी थी वणे